اردو ادب میں بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جو پڑھنے والوں کو فکری طور پر چیلنج کرتی ہیں اگرچہ میں خود کتابیں میں نے بہت سی کتابیں پڑھی مگر یہاں چند ایسی مشہور اردو کتابوں کا ذکر کرتا ہوں جو کہ فکری چیلنجوں کا باعث بنتی ہیں ان میں سے پہلی کتاب آگ کا دریا جو کہ قرۃ العین حیدر کا ہے یہ کتاب تاریخ ثقافت اور انسانی نفسیات کے گہرے موضوعات پر مبنی ہے اس کی ساخت اور بیانیہ پیچیدہ ہیں جس کی وجہ سے قارئین کو اسے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے دوسری کتاب اداس نسلیں جو کہ عبد اللہ حسین کی ہے یہ ناول بر صغیر کی تاریخ سیاست اور سماجی تبدیلیوں پر مبنی ہے اس کی گہرائی اور کرداروں کی پیچیدگی اسے ایک مشکل مگر فکر انگیز مطالعہ بناتی ہے تیسری کتاب جو کہ ناول کی مشہور ترین کتاب امر بیل جو کہ قدرت اللہ شہاب کی ہے یہ کتاب پاکستانی معاشرتی نظام سیاست اور انسانی نفسیات پر گہری گہرائی سے روشنی ڈالتی ہے اس کے موضوعات اور بیانیہ کی پیچیدگی قارئین کو چیلنج کرتی ہے راج گدھ جو کہ قدسیہ بانو کی ہے یہ ناول فلسفیانی فلسفیانہ اور نفسیاتی موضوعات پر مبنی ہے خاص طور پر انسانی اغراقیات اور روحانیت کے حوالے سے اس کے نظریات اور بیانیہ کی گہرائی پڑھنے والوں کو سوچنے پر مبجور کرتی ہے خوابوں کی تعبیر جو کہ مشتاق احمد یوسفی کی ہے یہ کتاب طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے مگر اس میں پیش کیے گئے موضوعات اور کرداروں کی گہرائی قارئین کو فکری طور پر چیلنج کرتی ہے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ان کتابوں کو گفتگو کرنا بہت فائدے مند ہو سکتا ہے ان کتابوں کے پیچیدہ موضوعات اور بیانیہ پر مختلف نظر نقطہ نظر سننے سے ان کی تفہیم میں مدد ملتی ہے مختلف لوگوں کے تجربات اور خیالات سن کر کتاب کی مختلف پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے